किदें गे हय कसले आमे जाय तुका हय मानकुराद मानकुराद आहा आपोस आहा आं मानकुराद हेजे आंब्या म्हणोन जाय ती आहा कसली जाय तुका आमी मानकुराद आहा आपूस आहा मालदेस आसा आनी तोता पुरी आनी होय तोरां हां तोरां खळां घालपा जाय तुका लोणच्याची आहा खळां घालपा आहा मानकुराद बाराशे रुपया डजन हे मानकुराद म्हारग नगे ते कॉलिटी बरी तुका तेजे कमी जाय जाल्यार आपूस आसा तुका धरता हांव सवाय भितर मातशें आठश्यान बीन दोनश्या तोर बोरी म्हागेली चेपणां बी घालून बरी ती बल्ली तोर बी करपा बरी ती धरता तुका हांव सोळा भितर शंबर रुपयान शंबर मानकुराद बाराशे रुपया डजन आहा तुका धरता हजरांनी आतां तुका बाराश्यान सांगलें हाय तुका होलसेल रेटीन हजारान धरता म्हळ्ळें मातशें कमी करून मानाय बी आहा न्हू तें काडूं बी नाका काडून आं म्हणो तुका सवाय बी चल तुका धरता हांव एक आनी आनी कमी आनी मान मानकुराद म्हारग न्हू म्हागेलो बाराशे अकराश्यां वयता तुका धरता तर णवश्यांक सर तुका म्हणून तूंय आमगेली आहा न्हू डेली गिरायक लोणच्यान तोरां म्हागेली तोरां बरी च्येपणाक आमी बरी पडटा वास बी बोरो येत तेगे दीकाचो शेंबर पे शेंबर धर तुका हय बोरी मोटी तोरां आहा मागेली आनी कसले आंबे बी जाय तुका

घोटां तुका म्हणोन धरुया मात्शी कमी बरी म्हागे घोटां तीं आ गोड बीन सारकी आम्या भाशेन लागता घोटां म्हणोन आतां धरुया कशी चलता ती म्हाकाय खबर ना तुका मातशी कमीत धरता एक डजन अंयशीं रुपयान धर तुक डजन ना मातशें कमी दवरता तूं केन्ना तुका जाय तेन्ना काडून दवरूं जाय न्हू तीं ना काडलेले फाल्या यो आज माया पळोवन काडू लायता गोठां आमी आहा काडलेले आ बरी बरें आ बरी शेव आं कुसले दीन तुका मागे म्हणोन गिऱ्याक जावनाका

बरें बरें तर